हलो हा केरु हा ॿुधायो हा ॿुधायो हा मज़े में आहियूं ॿियों घणी तारीख़ तव्हांखे खपे पंजी तारीख़ त पंजी तारीख़ ऑलरेडी जाम कपिड़ा आहिनि पिया आहिनि मूं वटि बुकु आहिनि यार हाणे

हा उहो त कॾहिं बि ॾियां पर उहो ई चवां थी न के शादियूं एतिरियूं आहिनि मां बि पहुची सघां नथी त कल्ह वरी बि तूं ॾिजांइ त घणी ड्रेसियूं अथेई थी तोखे अच्छा पंज ड्रेसूं अथेई हा भले पोइ ठीकु आहे भली ॾिजांइ भली ॾेई वञजांइ कॾीं ईंदीअ हा शामजो ठीकु आहे न न पोइ तूं टाइम ॾींदीअ त पोइ त मूंखे वियणो ई पवंदो न टाइम कढी करे तूं जे लाइ हा भले तूं ॾेई वञजांइ भली हुनखां पोइ तूं ड्रेस खणी ईंदीअ त मां हुन ते कंदमि बाक़ी पहिरीं सिलाईअ चार्ज त थोरा वधाया आहिनि हाणे छोकी पहिरीं त तव्हांजे सभिनी ॾिसो सबंध वधी विया आहिनि सभ हंदि हाणे जी एस टी वग़ैरह सभ लॻी विया आहिनि मां बि त साम्हूंअ खां मूंखे बि त मटेरियल महांगो थो मिले त मूंखे मां छा कयां मां ॿियों मूंखे बि त महिनत थी कया पंजीह हाणे पंजीह रुपया वधायां आहिनि पहिरीं अढाई सौ वठंदी हुअमि हाणे पोणा टे सौ रुपया वठंदमि हिकु ड्रेस जा अस्तर वारीअ जा टे सौ वठंदमि टाइम त हुजनि त टाइम सां हाणे हिन बेरे घणनि सालनि खां अठ ॾह सालनि खां पोइ हाणे अघु वधायो आहे हिन करे न पंजो पंज ॾियो के ॾह ॾियो अघु त मुंहिंजो हाणे एतिरो ई रहंदो छोकी मूंखे बि हा एतिरो ई आहे हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा बल्की टाइम कढी करे हा

हा ठीकु आहे हलो ठीकु आहे हा ई शइ सुठी बिल्कुलु ॾिसो तव्हांखे कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो हा भली साईं

हा भली ठीकु आहे